اپنے گھر كے آس پاس كے علاقوں كو صاف ستھرا ركھنے كے لیے ہمیں پہلے تو خود اپنے گھر میں صاف صفائی ركھنی چاہیے جب ہم اپنے گھر كو اپنے آپ كو صاف ركھیں گے تبھی تو ہم باہر باہر كو بھی صاف ركھیں گے تو ہمیں باہر كو صاف ركھنے كے لیے پہلی بات تو جو كوڑے ہیں جو كچڑے ہیں ہمیں ایسے ہی روڈ پہ جب چلتے ہیں تو ہم ایسے ہی روڈ پہ پھینک دیتے ہیں وہ سب سے پہلے بند كرنا ہے جب ہمیں ڈسٹ بین سہولت دی گئی تو ہمیں اسی میں ڈالنا ہے ہمیں جب كوڑے دان كی سہولت دی گئی ہے تو ہمیں اسی میں پھیكنا چاہیے ہم كیوں روڈ پہ پھینكتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ بند كرنا چاہیے پھر نالیوں كی صفائی ہونی بہت ضروری ہے اگر نالی جو ہے اگر وہ صاف نہیں ہوگی تو گندگی بڑھے گی اور بہت زیادہ گندگی ہو جائے گی تو نالیوں کا صاف ركھنا بہت ضروری ہے كوڑے نہیں پھینكنا ہے روڈ پہ راستوں پہ وہ بہت ضروری ہے اور پھر صاف صفائی جیسے كہ جھاڑو دینا جب ہم تک جگ ہم جھاڑو نہیں دیں گے جب تک ہم مینٹین نہیں ركھیں گے تب تک تو صفائی ہوگی ہی نہیں نا تو ہمیں وہ صاف ركھنا بہت ضروری ہے